आङो ओंख्रि संनाय ओंखाम संनाय संनायखौ आङो मोजां मोनो मोजां मोनोबाबो आङो न'खरनि थाखायल' आङो बाहायो आरो बेवहाय माबा मोनसे बिजिनेसनि थाखाय आङो बानायनाय जाया जेरेखम ना बेदरफोरखौ आङो मोजाङै आंनि फसायनाय बायदि आंनि लुबैनाय बायदि आं संनानै जायो आरो न'खरनि मानसिफ्राबो आजावनानै लायो जायो लोङो आरो आङो आंनि न'खरनि मानसिफोरखौ जाहाथे माने बिदि आंनि बायदि संनायखौ रोंथों आरो माबा मोनसे बिजिनेस लाइयेननि संनाय बेफोरखौ दारोंथों न'खराव जानाय न'खरनि जानायनि जोंनि संनाय खावनाय आदब खायदा बेफोरखौ रोंथों आं बेखौ सिनथा खालामनानै आङो एखम्बा एखम्बा आंनो आंनो आंनि गोसो बायदियै आंनो सङो खावो एखम्बा एखम्बा आंनि हिनजाव हास्लाबा हास्लाबा जायोबा आङो बांसिनानो बेदरफोरखौ आंनो संनाय जायो आंनि लुबैनाय बायदि जेरेखम संनायाव नांगौ रोखोम जिरा मस्ला गरम मस्ला गरम मस्लायाथ' आंनो गोनांथार गरम मस्लाखौ आंनो नांगौ आरो गुबुन बे संख्रि बानलुफ्राथ' बेथ' बे नेसारेल बायदि जाखाबाय गरम मस्लाखौ आंनो गोनांथार सामब्राम गुफुर फियास बेफोर एखदम नांथारगोै आरो माने आंनो हागौमानि बाहायो नोरसिं आरो दंबावो अन्थाइ बाजाब होनो जोङो गुबुन सोदोबाव मा सोदोब बाहायो आं बेखौ बुजिया अन्थाइ बाजाबखौ आं बाहायो जेरेखम एनजर एनजरफ्राव अन्थाइ बाजाब नङाबा रावबो सुखुवा खुसिया संनायाव अन्थाइ बाजाब नङाबा सुखुवा ओं बेफोरबायदि आं बाहायनानै आं संनानै जायो

संनानै जानाया गावनि गोसो बायदि संनानै गावनि लुबैनाय संनानै जानाय बायदि सान्थि जाया आरो गुबुननि सायाव सोनारनानै संनानै संनाय खावनायफ्रा गावनि लुबैनाय बायदि जाया संनानै जानांगौ गावनि लुबैनाय बायदि नों जेरखम अन्थाइ बाजाब जोंनि खालसाराव दङ अन्थाइ बाजाब नोरसिं जिरा मस्ला गरम मस्ला बेफोरथ' बे जोंनि नेसारेल ओमफ्राय बेफोरखौ होयोबा जोङो एसेबाबो गोथावसिन मोनो गुबुना जानो सुखुवा जानो हागौ अन्थाइ बाजाबफोरखौ गुबुना बुजियाबो जानो हागौ खिन्थु बेनाव मा भिटामिन दं आंबो मिथिया खिन्थु जानोथ' गोथाव मोनो जायो बयबो दा जोंनि बाहायनाय जायो जोंनि बर' समाजाव बांसिनानो बाहायो जेरै खुसिया एनजर बेफोराव बाहायनाय जायो आरो हागौमानि बे दाउ दाउ गोरानफ्राव एसे होद्लानाय जायो फालांगिरि महरैथ' जोङो बिदिखौ बाहायनाय जाया न'खराव जानो थाखाय फालांगियावनो अन्थाइ बाजाब होननाय जिनिस सोरबा सोरबा सोलियाबो जानो हागौ नोरसिं होनबा सोरबा सोलियाबो जानो हागौ सोलिनो हागौ गरम मस्ला थरम मस्लाफ्रा बेफोरसो गरम मस्ला जिरा बेफोर सोलिगोन दा आंनि मथेथ' आङो आंनि संनानै जानाय आदब खायदाया जाहैबाय मेइना जाहैबाय गरम मस्ला सामब्राम गुफुर फियास जिरा अन्थाइ बाजाब नङाबा नोरसिं बेनो आरो मेइना आंनि आंनि थाखाय गुबुननि थाखायखौ आं बुंनो थाङा दोनथ'बाय होनबा